हँ हँ बजियो हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ सुपौल जिलामे बजरंगबलीके मन्दिर छै जे सुपौल चौक पर महावीर चौक पर स्थापित छथि बुझि गेलिए हुनकर चौके हुनकर नाम से चौके छै महावीर चौक ओ हॉस्पिटलके से पूरब पछिम थाना रोड से सटले जे छै से पूरब आ ओना ओमहर से लोहिया नगर चौक से जे रोड आबैए ओहि से दक्षिण कोनवे पर स्थित छै बुझि गेलिए अपने लोकेशन आऽ हँ हँ हँ निश्चित खूब वि बहुत जादे बिशेषता छै बहुत दूर से आबै छै लोक ओहिठाम एहन एहन ओहि ठाम अगर कोनो एहन भक्त आबै छथिन जे भक्त कि निराश छथिन हर जगह से ओहो आ मन्नत माँगै छथिन हुन बजरंगबली हुनकर निश्चित रूप से पूरा करै छथिन ई एहिठाम के धारणा छियै एहिठामके ई मान्यता छियै तऽ अपने हुँ दरभंगाके दरभंगा से आबैके लेल दू टा रास्ता अखन सुगम अछि फोर लेनमे अहाँ अपने कतऽ छियै अच्छा अच्छा भपटियाही आबि गेलिए हन भपटियाही तऽ नज सुपौलके नजदीक आबि गेलिए अपने तऽ भपटियाही से हँ हँ सुपौल से भपटियाही पच्चीस किलोमीटर छै आ भपटियाहीमे अगर कोनो अगर अहाँ कोन सवारी कोन यऽ अपनेके फोर व्हीलर अछि तऽ फोर व्हीलर अगर तऽ अहाँके कोनो आदमी से कोनो व्यक्ति से पुछि लेल जाइ जे सुपौल जायब हम तऽ अपने ओ पथ देखाए हँ हँ हँ तऽ अहाँके परेशानी तहन की छै आबैमे

नहि नहि नहि अहाँ अहाँ आबि जेबै ने भपटियाही से सुपौल आबि जेबै तहन लोहिया नगर चौक पर से अहाँके जे छै दक्षिण कऽके रोड अयलै हइ जे थाना रोड कहल जाइ छै ओहि रोड से सीधा अहाँ चलि जेबै बुझि गेलियै आगू सीधे चलि अयबै तऽ चोकबे पर चलि अयबै बजरंगबलीके मन्दिरे लग पहुँच जेबै अहाँ हँ हँ बगलेमे छै सड़कके बगलमे जस्टे सड़क से उतरियो बजरंगबलीके दर्शन करियो निश्चित निश्चित अहाके जे सबेके घुमा फिरा देब